کرسمس بڑا دن جشن ولادت مسیح عید ولادت مسیح اور عید ولادت خداوند مسیحیت میں اسٹر کے بعد سے اہم تہوار سمجھا جاتا ہے اس تہوار کے موقع پر یسو مسیح کی ولادت کی سالگرہ منائی جاتی ہے چوبیس دسمبر کی رات سے کرسمس کی ابتدا ہوتی ہے اور پچیس دسمبر کی شام کو ختم ہوتا ہے عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کیا جاتا تھا ولادت کا وقت نصف شب کو رہا ہوگا انیس سو اکیس میں نصف شب کو باقاعدہ تسلیم کر لیا کہا جاتا ہے کہ مسیحیت سے قبل بھی ہمیں قبل بھی روم میں پچیس دسمبر کو ہفتہ پرستوں کا تہوار ہوا کرتا تھا چنانچہ اس پورے عرصے میں ان تمام واقعات کا ذکر ہوتا ہے